नमीं टैक्वोलिजी जेह्ड़ी ऐ ओह्दा इ'यै चेंजस आए दे कि पैह्ले जमाने च पैह्ले लोक जेह्ड़ा कि कोई बी फार्म बगैरा होंदा हा ना ओह् मतलब हत्थें कन्नै भरदे हे हून नमीं टैक्नोलिजी गी टैक्नोलिजी आई दी कंप्यूटर सिस्टम होई गेदा सारा सारा आनलाइन सिस्टम होई गेदा कोई बी कम्म करना होवै आनलाइन करना पौंदा कोई फार्म ई भरना हौवै ओह् बी आनलाइन ई भरना पौंदा नेईं ते पैह्ले पैह्ले कोई ऐडमीशन बगैरा ई होंदी ही कोई कालेज ऐडमीशन ई होंदी ही जां कुछ बी तां ओह् मतलब हत्थें कन्नै मतलब फार्म शार्म फिल करना पौंदा हा आफलाइन ते अज्जकल ओह् सिस्टम होई गेदा कि सारा सिस्टम आनलाइन मतलब कोई फार्म भरना आनलाइन जियां नौकरी दे बारे च पैह्ले आपूं मतलब कोई फार्म भरियै देना हा देना पौंदा हा पैह्ले कोई आनलाइन सिस्टम नेईं हा अज्जकल रीचार्ज बी कराने दिक्खो रीचार्ज कराने ओह् बी मतलब आनलाइन होंदा कोई बी कागज डाक्यूमेंट कोई बी बनाना हौवै ते सारे गै सारे आनलाइन होंदे होर जियां कोई ऐसे कोर्ट दा कोई कागज बनाना हौवै ओह् बी आनलाइन होना आधार कार्ड बनाना ओह् बी आनलाइन सारा मतलब कि अज्ज नमीं टैक्नोलिजी एह् ऐ कि सारे कम्म जेह्ड़े हैन आनलाइन होंदे न ते कोई बी कम्म जेह्ड़ा आफलाइन कोई मा कोई इक कम्म होग जेह्ड़ा कोई ऐसा मतलब आफलाइन करदे होगे नेईं तां नमीं टैक्नोलिजी सब किश चेंज होई गेदा हून कोई बी कम्म करना हौवै आनलाइन नमीं टैक्नोलिजी कन्नै करना पौंदा